हैल्लो नमस्ते नमस्ते मैड़म केह् हाल ऐ सब ठीक ठाक तुस सनाओ ओह् सब ठीक ठाक ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा केह्दी कताब लाईब्रेरी चा जी सतिंद्रा सिंह फिजिकल जिग्राफी नी ठीक ऐ बिल्कुल अवेलेवल ऐ